मां प्रेशर कुकर कमु आणींदी आहियां उन बिना असांजे खाधे ठाहिण जो कमु न हलंदो आहे असांजे हर शइ ठाहिण में कूकर जी ज़रूरत थींदी आहे जीअं त पटाटा कचालू बिह भाॼी ठाहिण में ऐं कॾहिं त दाल चांवर गॾु ठाहिण में असांखे कूकर जी मदद थींदी आहे ऐं असां जल्दी सुठे नमूने ठाहींदा आहियूं ऐं कॾहिं त कॾहिं त देरि सां ॿाहिरां थी ईंदा आहियूं ऐं थकिजी ईंदा आहियूं त कूकर में ॿई गॾिजी करे दाल चांवर ठही वेंदा आहिनि ऐं सीटियूं वॼाईंदा आहियूं ऐं खाधो बि तयारु थींदो आहे असां सभिनी खे सलाह ॾींदमि त कूकर खे इस्तेमालु कयो ऐं उन सां गॾु असांजी गैस जी बि बचति थींदी आहे